हाँ मुझे लगता है कि हमारे गाँव और हमारे क्षेत्रों के बारे में न्यूज़ मीडिया वालों ने सब कुछ मतलब एक एक मुद्दे को पर्याप्त कभरेज करते हैं लेकिन जो मुद्दे उनके पास ना पहुँचे वो भी क्या कर सकते तो कुछ जो मुद्दे उनके पास मतलब पहँचते हैं वो वो मुद्दे को ओ मतलब टी वी पर हो गया या न्यूज़ मीडिया पर हो गया उन सब में वो दिखाते हैं मतलब अन्य लोगों को लेकिन जो मुद्दा उनके पास ना पहुँचे तो ये तो उनकी मतलब ग़लती नहीं है ना ये तो हमारी ग़लती है कि मैं हम उनको वो बता नहीं पाए तो न्यूज़ मीडिया के पास जो मतलब मुद्दा उनके पास पहुँचता है वो सब मुद्दे को मतलब अच्छी तरह से वो वहाँ पर पर्याप्त कभरेज करने का मतलब वो रखते है और कुछ मतलब मुद्दे में ज़्यादा कुछ बात नहीं होती तो वो मतलब कुछ कुछ सोशल मीडिया वाले क्या होते है ना जो छोटी बात को बहुत बड़ी बना देते हैं मतलब जितना नहीं हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल देते हैं ये कि असुविधा जो कि उनका ये सुधारना पड़ेगा और और कोई बात नहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा को मतलब कभरेज करते हैं और ऐसे ही होता है